اردو زبان ادب شاعری اور فنون لطیفہ میں نہایت خوبصورتی سے استعمال ہوتی ہے اس کی نرمی لطافت اور گہرائی تخلیقی اظہار کو جاذب نظر بناتی ہے شاعری میں اردو کے الفاظ جذبات کی شدت اور نرمی کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں غزل نظم اور رباعی جیسی اصناف اردو شاعری کی شان ہے ناول اور افسانوں میں اردو زبان کرداروں کی جذباتی دنیا کو نمایاں کرتی ہے مکالمہ نویسی ڈرامہ اور اسٹیج فن میں اردو کی زبان راماں کو چھو لیتی ہے دلوں کو چھو لیتی ہے خطاطی اور مصوری میں اردو حروف تہجی تہجی کا جمالیاتی استعمال کیا جاتا ہے اردو موسیقی اور قوالی میں روحانیت اور محبت کا گہرا اظہار پایا جاتا ہے فلمی گیتوں اور مکالمات میں اردو کی چاشنی سب کو پسند آتی ہے اردو صحافت میں سنجیدگی اور شائستگی کا رنگ دکھائی دیتا ہے عدبی تنقید اور تحقیق میں بھی اردو زبان علمی انداز میں بروئے کار آتی ہے